हेल' आब' आं दहाय नोंसिनि साइनिस इनबक्सनिफ्राय चिकेन चावमिन बिहरदोंमोन दा आङो न'आव थानाय जानाय नंला माबा मोनसे खामानि फैनायनि थाखाय दा आंनि अर्डारखौ केनसेल खालामदो